मैंने एक पानी गर्म करने वाली रोड ख़रीदी थी पर वह बहुत बढ़िया निकली है उसमें पाँच मिनट के अंदर पानी गर्म हो जाता है और दस मिनट में तो पानी उबल जाता है तो बहुत ही अच्छा मुझे लगा इस हैवेल्स की रॉड ख़रीद कर इसको हमारी भाषा में हम रोड कहते हैं तो बढ़िया है